میں جویلری کی بہت شوقین ہوں لیکن میں نے ایک نیکلس لیا تھا مارکٹ سے نئی مارکیٹ میں ایک شاپ سے جہاں سے میں نے پہلے کوئی جویلری نہیں لی تھی اس نیکلس کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی لیکن گھر لاکر وہ نیکلس میں نے ایک دو بار پہنا اس سے میرے گلے پہ کافی نشان آ گئے پھر اس کا کلر بھی پھیکا سا ہو گیا مطلب جویلری میں اتنی جلدی کلر نہیں نکلتا لیکن میرے سیٹ کا میرے نیکلس کا کلر چلا گیا پھر اس کے جو میں یر رنگس پہنتی ہوں اس کے موتی بھی ٹوٹ گئے تو میں بہت اپسیٹ ہوئی اس نیکلس کو لے کر اور میرا بہت ہی برا اکسپیرئنس تھا میرے پیسے بھی خراب گئے